हेल्ल' अ मा खबर ख्रिस्टमासनि थाखाय जोंनिथिंबो एबारै मोजांआनो बानायनो नागिरदों फिथा फिथा सावनायनि औ फिथा माबा खालामगासिनो जगार खालामगासिनो पेपार सेफार हाना दोनखाबाय ख्रिस्टमासनि थाखाय दख'ना लाबाय ओमफ्राय फंबाय मोननो बिमानै आनैनि फिसाजो मोननो गस्ला लाना फैजोबबाय मैया सिमला बाजाराव

जोसा माइरं औ गैलानो न' न' लिरनाय सि सुनाय साफा खालामनायावनो टाइमखौनो जेरावबो सोलाबा सोलाबा मोनगासिनो फैलाय अ फैलायदो आरो अ बेरायनो फैदो आरो ख्रिस्टमासआव जमा अ जमा जमा बेरायनोसै जमा जमा बेरायलायनोसै गिर्जायाव थांनिसै गैया एनथाब फिथा थावनि ओमफ्राय नारेंखल लाबोना दोनदों बेफोरखौनो बानायनोसै आरो औ औ नोंसालाय मा मा बानायगोन

ओमफ्राय अमा जानो होन्नानै अमा मासे माबाना दोनखाबाय ख्रिस्टमासखालि जानो होन्नानै अ फैलायलायबानो जाबाय आरो अ लोगो मोनलायसिगोन ना दे जमानो गिर्जायाव गासैबो जमायैनो फैलायदो आरोना दे दे